औ हेलौ है आं दाख्लै गाइखेर लायनाया मानो एसे बोरै बोरैथो हरखोब्रा मोजां हरनाया बोरैथो माथो माबा सरभट बादिसो जाफैखोब्रा आंथ' दै लगायदों होन्नानै बुङाखैना माबा सरभद बादि गावफैजोबदों गाइखेरा दै दै होनायथ' बाहा दै माबा नारें खाजि लागायनानैसो हरो दां ओंखायनो गाइखेरा गावफैदों हाब माथो मानसिफ्रा रावबो बायलानो नोंसिनि गायखेरखौ हैत आंखौ जाम्बा सियान ओरैनो थगायहरबाय थाखोना माखोथाय गाइखेरानोथ' आसल ना नखल बै माबानिसो नामा बाजारनि माबाखौसो बाजारनि बे पेकेटखौसो माबानानै लगायनानै फानहरो नामा होफेराबाथ' बिदि जानो नाङामोन ना आंना गाइखेरा मानोथो गावफैबाय थाखो साहा लोंनो होन्नानै लाइयो साहा लोंनो होन्नानै लायनाया गासिबो मानि माबा मा होनो बेखौ सरभट सरभट लोंनाय बादिसो लोंफैनागौ जायो सानफ्रोमबो हैथ आंनाव आंनाव माथो सामफ्रामबो आल्दा जुदा फानखुमायो नामाब्रा नोंबा मानसि बासि फानोना मायो आं खिन्थु बायनाय नंलालै गाइखेरखौ नोंनिखौ ओमफ्राय फानबाय नालाय एसे मोजां फानब्रा मालाय मालायना माथो मोजां जायो ओमफ्राय आंनाव ना बोरैबा गाज्रि मोन्नायसो दं नामाब्रा गाइखेर गावहैथों बेना होन्नानै गाइखेरखौ दा गावहोसै दोनैनिफ्राय हाब दोन्नांगौ मानि गाइखेरखौ दा गावहोसै दे